دن کے شروعات میں مویشی کو باہر کیا جاتا ہے چارا اور صاف پانی دیا جاتا ہے مویشی کو دھوپ میں لے جایا جاتا ہے صحت مند رہنے کے لیے ان کے جسم کی صفائی برش سے کی جاتی ہے اگر دودھ دینے والی جانوروں ہو تو انہیں وقت پر چارہ دیا جاتا ہے مویشیوں کو کھلانے کے وقت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے مویشیوں کو چیک کیا جاتا ہے کہ وہ بیمار تو نہیں ہے وقتاً فوقتاً ڈاکٹر سے معائنہ کروایا جاتا ہے مویشی کو مخصوص مخصوص معائنہ کروایا جاتا ہے مویشی سے مخصوص ان کے رہنے کی جگہ خشک اور محفوظ رکھا جاتا ہے مویشیوں کو چاراگاہ لے جانا بھی معمول حصہ ہوتا ہے شام میں دوبارہ خوراک اور پانی دینا دیا جاتا ہے دودھ کی صفائی بیکنگ یا بیچنے کی تیاری کی جاتی ہے